जीअं त मां सिंधी आहियां ऐं मुंहिंजे माइटनि नंढे हूंदे खां ई मूंखे सिंधी इस्कूल में विहारियो हुओ ऐं असांजी मातृभाषा सिंधी आहे हिन करे असांखे बाल मंदर खां ई सिंधी सेखारी वेंदी आहे लिखाई वेंदी आहे पढ़ाई वेंदी आहे ऐं असां सिंधी आहियूं इहो फ़ख़ुरु आहे ऐं असांजी मातृभाषा सिंधी आहे ऐं हर कंहिं खे पंहिंजे मातृभाषा जो घुमान थिअणु खपे ऐं हुन ते फ़ख़ुरु हुअणु खपे कि असांजी मातृभाषा आहे ऐं असांजी सिंधी त मिठिड़ी ॿोली आहे जीअं त असां इहा बोली पाण में सभु मिट माइट ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं ॾाढी वणंदर बोली आहे त असांखे इहा कॾहिं ब लिखण में या पढ़ण में तकलीफ़ कोन थी आहे ऐं असां हमेशह सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं